अगर कुत्ते दी गल्ल करांऽ तां साढ़े ग्रांऽ बिच केह् होंदा के अगर कुसै गी कुत्ता बड्ढी जा तां लोग आखदे बी किश निं हैन पर बड़ा इक केह् आखदे मतलब मन मुट्टा बी होई दा केह् होंदा की जि'यां ग्रांऽ बिच बड़े सारे कुत्ते रखे दे होंदे लोकें ओह् कीऽ रखदे की ओह् ओह् इस आस्तै रखदे की जि'यां कोई रिश मिरग कोई चित्तरा चुतरा जेह्ड़ा होंदा तां बड़े सारे लोकें किश गद्दी होंदे ग्रांऽ बिच लोग गद्दी इक धर्म ऐ ते ओह् केह् करदे भिड्डां बक्करियां रखी दियां होन्दियां उ'नें ते भिड्डां बक्करियां जेह्ड़िया उं'दियां ते अगर किश चित्तरा रिश मिरग नेईं लेई जा तां उं'दे बास्तै उ'नें केह् होंदा कुत्ते रखे दे होंदे ते अगर गल्ल करचै कुत्ते कुसै ई बड्ढी जान तां केह् होंदा ते अस केह् करदे न अगर कुसा कुत्ता मतलब कुसै माह्नुऐं बड्ढी जा तां केह् करदे कि ओह्दे आस्तै अस जादातर उसी बंदे ई इंजेक्शन लोआंदे ते इंजेक्शन लोआना हा बाद फ्ही उसी जादातर परहेज़ बड़ा करांदे नुहाड़े शा जि'यां थूम गंडू बगैरा एह् जेह्का उस्सै नेईं खाना तेल बी नेईं खाना ते जादातर उसी केह् करदे कि दुद्ध शुद्ध दिंदे की जैह्र फैली निं जा होर लून बी बड़ा घट्ट दिंदे ते नुहाड़े इलाज करने आस्तै अखनूर इक कोई देसी क्हीम होंदा उ'त्थें जन्दे न ओह् तां जन्दे कि की अगर कोई हलका कुत्ता होऐ ओह् बी बड्ढी जा अगर जि'यां साढ़े ग्रांऽ दी गल्ल करांऽ तां साढ़े ग्रांऽ बिच केह् होंदा कि बड़े सारे कुत्ते आवारा होंदे उ'नें ई लोक बन्नदे गै निं हैन संगलु कन्नै ते ओह् हलकी जन्दे ते अगर हलका कुत्ता बड्ढी जा तां ओह् बड़ा मुश्कल होंदा